रेडियो में जीअं सिंधी गाना था हलनि सिंधी चुटकला था हलनि त तीअं असां रेडियो में ॿुधी सघूं था टेलीविजन जीअं टीवीअ में हिक सिंधी चैनल हूंदो आहे अलॻि सां जीअं हुनमें मतिलब सिंधी पिकिचरु हलंदी आहे सिंधी गाना हलंदा आहिनि सिंधीअ में सतसंग बि हलंदो आहे सिंधीअ में भॼन हलंदा आहिनि जीअं असांजो ईष्ट देव झूलेलाल साईं आहे उन्हनि जा भॼन हलंदा आहिनि उहे बि असां ॿुधी सघूं था अॼुकल्ह न्यूज़ पेपर में बि सिंधीअ में अचनि था असां सिंधीअ में उहे पढ़ी सघूं था टाकिसन में सिंधी पिकिचरु लॻंदी आहे त असां सभु सिंधी गॾिजी करे ॾिसणु वेंदा आहियूं अॾुकल्ह टाकिसूं में बि ॾाढियूं सिंधी पिकिचरियूं लॻनि थी पियूं यूट्यूब में बि सिंधीअ में असां मतिलबु खाइण जूं शयूं ॾिसी सघूं था गाना त ॿुधी सघूं सिंधीअ में सिंधीअ में असां पंहिंजा भॼन था ॿुधी सघूं सिंधीअ में असां जीअं सतसंग था ॿुधी सघूं उनमें असां मतिलबु सिंधी लिखण था सिखी सघूं सिंधी ॻाल्हाइण था सिखी सघूं जीअं असांजे ॿारनि खे सिंधी न ईंदी आहे त असां पंहिंजे ॿारनि खे सिंधी सिखाइ बि था सघूं उनमां अॾुकल्ह सिंधीअ में यूट्यूब में ॾाढो कुझु थो हले सिंधी सिखण जे लाइ जाम ज़रूरी आहे